कुझु ॾींहुं पहिरीं मां पंहिंजे घर लाइ गैस जो चूलो वरितो सिघिरी त उहा ठीकु नथी ॿरे ऊषा कंपनीअ जी आहे सिघिरी त पैसा बि बराबरि वरितईं दुकानदार पर उहा सिघिरी हाणे ॿरे कोन थी उहो छा छा आहे हुन में जो ॿारण खां पहिरीं भंभाट थो निकिरे माण्हू डिॼी वञे रिस्क थी न इहा त इहा रिस्क इहा ऊषा कंपनी जी सिघिरी न वठण जी मां तव्हांखे सलाह ॾींदसि छो त भंभट निकिरे ऐं तंहिं खां पोइ ॿरण खां पोइ सिलो थी ॿरे फास्ट कयूं त सिलो ॿरे सिलो कयूं त माॻे ई बंदि थी वञे अहिड़ीअ तरह हिनजी कोने को सुठो नालो कोने को हिन कंपनीअ जी न वठिजे ऐं हमेशह शइ वठिजे त पहिरी जीअं अॼुकल्ह त यूट्यूब ते ॾेखारनि था हिन शइ खे केतिरा व्यू मिलियल आहिनि उहे ॾिसी करे चङी तरह जांच पड़ताल करे पोइ ई उहा शइ ख़रीद करणु खपे बिना सोचे समुझे बज़ारि में पैसा ॾेई न अचिजनि कहिड़ी बि शइ वठिजे ठके ठोके करे सोचे समुझी करे वठिजे